کتابوں کے علاوہ بالکل میں میگزین بلاگ اور اخبار پڑھنا پسند کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں کیونکہ آج کل ڈیجٹل کے مادھیم سے ہمیں آسانی سے میگزین بلاگ اور اخبار ہمارے موبائل فون میں مل جاتے ہیں اور ہم دلچسپ طور پر پڑھنا پسند کرتے ہیں اس لیے ہم کتابوں کے علاوہ یہ بھی پڑھتے ہیں